تلنگانہ میں مشہور فیسٹولس دیپاولی ہولی ڈانڈیا راکھی گنیش رام نومی یہ سب مشہور فیسٹولس ہے تلنگانہ کے جو جو بہت ہی دلچسپ طریقے سے منائے جاتے ہیں جس میں ڈینس ہوتا ہے اور مختلف قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں ہندو فیسٹول میں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈانڈیا منایا جاتا ہے نوراتری بھی منائی جاتی ہے نوراتری نو دنوں کا ہوتا ہے جس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور ڈینس کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہ ہندو کے فیسٹول میں سب سے اہم فیسٹول ہوتا ہے